आंनि गामिया फाथाबारि आयलेण्ड जोंनि गामियावहाय दै बाना जायो जों ओरैबायदि खस्त' मोनो जों नावजों बारनांगौ जायो दैबाना जायोब्ला बेबायदि जोङो दाउ अमा दाउसिन दाउ अमा मोसौ मोसाजों लांजायो आरो न'फोरबो जों लांजायो आरो जों थानोबो खस्त' जायो जोङो जेबो मोनजाया लोङा जानानै थानाङो जोङो आरो जों जोंनि गामियाव कारेन्टनि थाखायबो जोबोद प्रब्लेम जायो जोङो मालाबानि समाव फरायनांगौ समाव जों फरायनो मोना जोंनि एग्जाम जानांगौ समावबो जों जेबो खालाम नांगौखौनो मोना आरो जोंनि गामियावहाय दैनि थासारिफोराबो मोजां नङा आरो जों जोबोरैनो दुखु खस्त'जों थानांगौ जायो गासैबो जोंहा हा हु गैया मोसौ मोसा गैया जायो न'आव जेबो आबाद मावनो माबाफोर बिजिनेस मावनोबो जोंहा जेबो राहा गैया लामा दथा मोजां नङा आरो जोङो गामिनि थासारि गामिनि मानसिफोरा मिलाय लायनो हाया जायो आरो जों जोबोरै दुखु खस्त'जों सहायनानैब्लाबो जों जोंनि गामियाव थानो हागोन हाया जानानै थायो आरो जोङो जोंनि ओरैबायदि दै बानाफोरा लोमसावनानै जों जोबोरैनो खस्त'यै थानांगौ जायो